हलो हा राजेश मुंहिंजो हिकु कलाक खां पोइ नौकिरी जो इंटरव्यू आहे हुन नौकिरी जे इंटरव्यू में ड्राईविंग लाईसंस जी कॉपी था पुछनि और मां घरि आयो आहियां और मुंहिंजो लाईसंस मां अलाए किथे रखी भुलिजी वियो आहियां या मुंहिंजो लाईसंस घुम थी वियो आहे मूंखे मिले कान थो पोइ थोरो अच घर अची करे लाईसंस ॻोल्ह जा मूं वटि टाइम ॾाढो घटि आहे कलाक टाइम निकिरे थो और मां परेशान थो थियां तूं घरि अची ॻोल्हजांइ ॻोल्हे करे मूंखे मोकिलजांइ और हिनखे मां डिजीलोकर में विझी सघा थोरो ध्यानु कजांइ हिन ॻाल्हि जो